आंनि मोजां मोनसिन्नाय बर' सोदोब आरो बाथ्रा खोन्दोबानो जाबाय हाबा आरो सोलोंथाइ औ थारैनो आङो नैबे हाबा आरो सोलोंथाइ नैबे बाथ्रा खोन्दोबफोरनि थाखाइ आङो गावखौनो गाव जोबोद गोग्गानाय एबा दुगानाय मोनो मानोना हाबा बे हाबा सोदोबजोंनो हाबा सोदोबजोंनो जोंहा गासिबो खामानिफोरखौनो जोङो मावनो हायो जेरैहाय हाबा आरो सोदोब हाबा आरो खामानि नै बिसोरो एखे मोनसे सोदोब एबा एखे मोनसे ओंथि जेरैहाय नोङो माबा मोनसे खामानि मावा मानो नैबेबो मोनसे हाबा मावनाय जेरैहाय नोङो जुलि जानाय नैबेबो मोनसे नोंनि हाबा बेहाय नों फरायसालियाव थांनाय बेबाबो नोंनि मोनसे हाबा सोरबा आबादारिया आबाद फोथाराव खामानि मावहैनाय नैबेबो मोनसे हाबा आरो सोरबा इन्जिनियारा गावनि टेकनिकेल खामानि मावहैनाय नैबेबो मोनसे हाबा हा दा बैफोर गासिबो मोनफा मोनफा हाबा जोङो बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुङानो हाबा मावो एबा खामानि मावो दा जोंहा हाबा एबा खामानि मावाब्लानो जोङो गाव गावनि जिउवावहाय एबा गाव गावनि थांनानै थानाय लामायावहाय आवगाय लांनो हाया बेनिखाइनो नैबे हाबा सोदोबजों आङो गावखौनो गाव जोबोद गोग्गानाय एबा थुलुंगानाय मोनो मानोना हाबा होन्नाय सोदोबा बुहुमनिनो एबा मुलुगनिनो सबसे देरसिन मोनसे सोदोब होन्नानै बुंनो हायो मुलुगाव मुलुगानो नैबे खामानि एबा हाबानि थाखायसो जौगासारदों एबा गाव गावनि हादोर एबा हारि बेफोरखौहाय जोङो सिनायथि होनो हादों दा बैसोर जौगानाय हारिफोराबो एबा हादरफोराबो हाबा मावाबालासिनो एबा खामानि मावाबालासिनो बिसोरबो जौगायाखै बेनिखाइनो नैबे हाबा सोदोबानो मानि सबसे गोनांसिन एबा देरसिन एबा आरजाथावसिन मोनसे सोदोब होन्नानै आं सानो आरो बेजोंनो लोगोसे मोनसे सोलोंथाइ औ नैबे सोलोंथाइ सोदोबाबो मोनसे जोबोर गिदिर सोदोब मानोना नैबे सोलोंथाइनि जोहै जोङो गासिबो खामानिखौनो इयुन बेलायावहाय मावहै जोबनो हागोन जेरैहाय नोङो ओह लेखा फरायनायनि सोलोंथाइ एबा मिस्ट ओह बिदिनो न' बां लुनायनि सोलोंथाइ एबा नोङो इदिनो बिरोंदामिननि सोलोंथाइ नै नैबे सोलोंथाइ लायाब्लानो जोङो नै इयुनावहाय जोङो जौगासारनो हाया जेरैहाय सोलोंथाइ लाब्लानो नोङो खामानि मावनो हाबाय नङा होमबा एबा हाबा मावनो हाबाय बेनिखाइनो सोलोंथाइयाबो जे मोनसे जोबोद माने आंनि थाखाय गोग्गाथाव सोदोब होन्नानै आं सानो एबा बुंफोरथि होयो मानि सोलोंथाइनि जोहैसो एबा सोलोंनायनि थाखायसो जोङो गावगावनि जिउवावहायबो जोङो ओह आवगायलांनो हागोन एबा जिउखौहाय मोनसे राफोद थाजिम जिउ होन्नानैहाय दैदेनलांनो हागोन जेरैहाय आङो दा नोंथांमोननि थाखाइहाय नैबे आयदानि सोमोन्दैहाय आं बुंफोरगासिनो एबा आङो दिनैहाय नैबेयाव जिरायनानैहाय मोनसे थफिकनि सायावहाय एबा मोनसे आयदानि सायावहाय बुंफोरगासिनो नैबेबो मोनसे हाबा नैबे आंनि हाबानि थाखाइबो नोंथांमोनहा जेनेबा नोंथांमोन नोंथांमोनहा जौगानो हागोन नै बेनिखाइनो नोंसोरबो हाबा मावदों आंबो हाबा मावदों एबा आंबो सोलोंदों नोंसिनिफाय आरो नोंसिनिफ्राय नै थिग बेबायदिनो जोङो हाबा एबा सोलोंथाइनि थाखायहाय जोङो जौगानो हागोन एबा गावखौ सिनायथि होनो हागोन